हेलौ औ नों बारदै मेकाप आर्टिस्त ना आं रंजालि मडेलार माने आं फट'सुट खालामनो नागिरदोंमोन नालाय बेनिखायनो नोंनियावहाय मेकाप आर्टिस्त होननानै मिथिनायखाय फन खालामनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय औ माने नोंनियावहाय माबायदि माबायदि रोखोमनि माने मेकापआ खालामो नोङो बेखौनो सोंनो फन खालामदों आरो ना जेनेबा एसे हाइ क्वालिटिनिखौनो नांगौ आरो ना बेसे बेसे लायो जेनेबा अ ओमफ्राय आरो अ ओमफ्राय ड्रेस आरिफोरखौबो मोनफागोन नामा अ अ ओमफ्राय जेनेबा माबायदि माबायदि ड्रेसफ्राबो बेलेग बेलेग रोखोमनि दंखायो खोमा ना

अ

अ माने मिथिया नालाय बेनिखायनो औ बेनिखायनो सोंहरनाय जादोंमोन आरो ना माने बेसेबां बेसेबांसोनि लायो जेनेबा बिदि मेकापफोरखौहाय ओंखायनो सोंहरनोहाय फन खालामनाय जादों जेनेबा ओरैनो ब्राइडेल मेकाप आरो ना ओमफ्राय बिदिनो सिम्पोलआनो जागोन औ अ ओमफ्राय आरो बाराया बाराखा आरो ना दामफ्राबो अ माने आं ड्रेस आरिखौहाय लानानै थाङोब्ला होमब्ला बै माबा मेकआपनिल' जासिगोन आरो ना प्राइसआ ओमफ्राय आरो आं माबा ड्रेस आरिखौ लांफायाबा बे ड्रेसनिबो जाफासिगोन आरो ना माबाया जायगाया बे आइ लाभ बङाइगावआव लानोसै नामा बेवहाय लाहैनोसै नामा औ दे